सारें स्टेटें शा स्टेट असेंगी जम्मू कश्मीर च बड़ी स्हेई स्टेट लगदी क्युंकि इत्थें बड़ियां टूरिस्ट जगह् ना जात्तरा करने गी ज्यादा मा माता वैश्नो बड़े लोक औंदे बाह्रा बड़ी स्हेई जगह् होर होई गेई रेयासी शिवखोड़ी होई गेई शिवजी दी जगह् उत्थें बड़ी अच्छी जगह् उत्थें बड़े टूरिस्ट औंदे सब तों ज्यादा टूरिस्ट इत्थें औंदे जम्मू कश्मीर च इत्थें मानसर मानसर लेक बी बोह्त अच्छी जगह् उत्थें बी बड़ी बार गेदे अस उत्थें बी बड़ी अच्छी जगह् उत्थें होर श्रीनगर घूमने दी बड़ी स्हेई जगह् जियां डल लेक होई गेआ सोनामार्ग होई गेआ उत्थें बी बड़े टूरिस्ट औंदे बाह्रा होर घूमने गी लेई उत्थें ओह् होई गेई पत्नीटाप होई गेआ ओह् बी बोह्त अच्छी जगह् ताज़ी हवा उत्थें होर होई गेआ सनासर बी बड़ी स्हेई जगह् न एह् स्टेट असेंगी बड़ी शैल लगदी जम्मू ऐंड कश्मीर होर इत्थें बड़े टूरिस्ट औंदे बाह्रा बी सारें ज्यादा फैमस्स जगह् इत्थें माता वैश्नो जित्थें बड़ी ज्यादा जात्तरा औंदी चौबी चौबी घैंटे इत्थें बड़ी जात्तरा चलदी रौंह्दी इत्थें अस बी बड़ी बार गेदे इत्थें कोई पंदरां बीह् बार गे अस माता वैश्नो अजें धोड़ी होर जम्मू रघुनाथ बजार आई गेआ रघुनाथ मंदिर बागे ए बहु आई गेआ उत्थें बी शैल जगह् दर्शन करियै बंदा घूमी शूमी सकदा खल्लै गी पार्क पूरक बनी दे पत्नीटाप बी बोह्त बोह्त बारी गे अस उत्थें बी बड़ी स्हेई टू टूरिस्ट जगह् घूमने आह्ली नुआढ़े कन्नै नत्थाटाप आई गेआ टाप टाप होर उत्थें बी बड़ी स्हेई जगह् दिक्खने सुनने गी उत्थें फ्ही उत्थें अग्गें सनासर आई गेआ उत्थें इक झील ऐ उत्थें बी बड़े लोग औंदे घूमने आह्ले किश्तियां चलदियां उत्थें लोक किश्तियें बैठियै उत्थै घूमदे उस झील च होर श्रीनगर डल लेक आई गेआ उत्थें बी झील उद्धर बी झील ऐ उद्धर बी बड़े बंदे औंदे झील च दिक्खन उद्धर उद्धर कश्मीरी किश्तियां लेइयै औंदे सब किश खाने गी खाने आह्ला बी सब किश उनें किश्तियें पर गै खलांदे पलैंदे जेह्ड़े टूरिस्ट बंदे आए दे होन उनेंगी किश्तियें पर गै सब किश जे खान बैज़ नान बैज सारा किश उनेंगी उत्थे गै खलांदे अग्गें पिच्छें जाने दी ज जरूरत नी पौंदी उत्थें कोई खाने पीने आह्ला किश बी होर इद्धर शिवखोड़ी बी बड़े बंदे औंदे इत्थें घूमने गी जात्तरा करने गी सारे बंदे जिन्ने बी बाह्रा बंदे औंदे आखदे बड़ी स्हेई जगह् ऐ उत्थें होर सारें गी पुल बी बने दा हून उत्थें सब तों हाईऐस्ट वर्ल्ड हाईऐस्ट पुल बनेआ उत्थें उद्धर बी दिक्खने जंदे अस बड़ी स्हेई जगह् होर सारें स्टेटें गी जम्मू ऐंड कश्मीर स्हेई स्टेट ऐ इद्धर ताज़ी हवा प्हाड़ें दी हवा ना इन्ना पल्यूशन ना इस साइड इन्नियां फैक्टरियां फुक्टरियां कोई ना कोई कक्ख नि ठीक सुख शांति होर अस ग्रांऽ च रौंह्दे न ठीक ऐ इत्थें ना कोई इन्नी गड्डियें दी अवाज़ अबूज ना कुछ ताज़ी हवा मिलदी फ्रैश होर घूमने घूमने गी अस जंदे रौंह्दे मानसर मानसर कन्नै सुरिन सुरिनसर पेई गेआ जो मानसर दी झील ऐ सुरिन सर जाइयै निकली निकलदा पानी ऐ उत्थें बी जंदे अज्जकल उत्थें बड़ी स्हेई जगह् बड़ी गेदी घूमने आह्ला अज्जकल शैल हून डवैलमेंट होऐ दी शैल पॉर्किंग पुर्किंगां बनाई दियां हून सूरीईंसर च इत्थें बी बाह्र दे बंदे बोह्त बंदे बाह्र औंदे इत्थै घूमने गी

नुआढ़े बाद इत्थें साढ़ै ग्रांऽ इत्थै अग्गें आई गेआ जंद्राह् आई गेआ इत्थें नाभा माता दा मंदर आई गेआ ओह् डिपू एरिया दे अंदर मंदर औंदा ओह् उत्थें बी बोह्त बंदे औंदे उत्थें घूमना गी बाह्रा गड्डियां लेइयै बंदे इत्थै घूमने गी इत्थै इत्थें माता वैश्नो जंदे जेल्लै अस जंदे पैह्ले बाण गंगा स्नान करदे फ्ही नुआढ़े बाद जंदे धोड़ी चरण पादुका आई जंदा फ्ही नुआढ़े बाद आद्ध कुआरी आंदी फ्ही सिद्धे भवन जाइयै ते उत्थें अस जंदे उठी भैरो घाटी भैरो घाटी दा फ्ही आई गे अस आई जंदा आद्ध कुआरी आह्नियै फ्ही उद्धर दर्शन करदे उद्धर इक गुफा ओह् टपदे आह्नियै होर बी इत्थें बड़ियां टूरिस्ट जगह् बनी दियां जम्मू कश्मीर स्टेट च कश्मीर बिच्च सब तों स्हेई जगह् कश्मीर बड़ी स्हेई जगह् घूमने छूमने कल्ला इद्धर असेंगी जम्मू कश्मीर शैल लगदा एह् ताज़ ऐ इंडिया दा जम्मू ऐंड कश्मीर आह्ला स्टेट जेह्ड़ी ऐ अमरनाथ जात्तरा जंदे ओह् बी बोह्त बंदे जंदे उत्थें अमरनाथ जात्तरा नुआढ़े बाद च मचेल जंदे उठी अस मचेल माता उद्धर जंदे उद्धर दो तिन दिन च लग्गी जंदे उत्थें पुजदे मंदर धोड़ी ते उद्धर दर्शन करियै सामनै इक प्हाड़ी लभदी उद्धर जोह्की जेह्ड़ी किस्मत आह्ले बंदे होंदे उ'नेंगी शिवजी बी दर्शन दिंदा उ'नेंगी एह् जून जुलाई च जंदी ओह् जात्तरा दो तिन म्हीने गै खुलदी ओह् बस उयै मौका मिलदा दो तिन म्हीने बिच्च कोई जेह्ड़ा कोई गेआ उठी गेआ उठी नुआढ़े बाद च टाप बिच्च जगह् ओह्दे उत्थै बर्फ पेई जंदी उत्थें फ्ही उत्थें बंद करी उड़दे ओह् दरवाजा जेह्ड़ा बी ऐ मंदरा दा दरबार बंद करी उड़दे फ्ही ओह् फ्ही इत्थें बड़े जिसलै अस घूमने आं ते जेल्लै अस दर्शन करने जंदे बड़े बंदे जंदे इत्थें साढ़ै उत्थें दस बारां फ्रैंड होई गे सारे दोस्त घूमने औंदे उत्थें गड्डी करी जंदे इत्थां सारे जनें इक्कलें जाना होऐ ते बड़ा खर्चा आई जंदा गड्डी पंदरां ज्हार रपेआ गड्डी कराया लेई लैंदी जाने दा ते इत्थें दा सारे जने अस सलाह् करियै सारे जने किट्ठे जंदे उत्थें नुआढ़े नुआढ़े जे माता वैश्नो जंदे अस तां बी अस दस बारां मुड़े किट्ठे जंदे अस तां बी अस इत्थुआं शामी बेल्लै निकलदे अस रातीं जात्तरा करियै दर्शन दुर्शन करियै रातीं ते सवेरे अस घर आई गेदे होंदे नुआढ़े बाद च होर बी बड़ी जगह् न जिसी जात्तरा करने आह्लियां ते सारें असेंगी स्हेई स्टेट इयै लगदी जम्मू ऐंड कश्मीर